ہاں پرویز بھائی بول رہے ہیں جی بولے میں یہاں پٹنہ میں آیا ہوں اور مجھے اپنا آدھار کارڈ کا جو ہے وہ چینج کروانا تھا ڈیٹ آف برتھ رونگ ہے مجھے پتہ نہیں ہے نیو شہر ہے میرے لیے میں کہاں جاؤں آپ کوئی بتا دیجیے ایسی جگہ جہاں پہ میں چلا جاؤں جی جی جی آپ کا بہت شکریہ ہوگا کیونکہ مجھے ان کی یہاں کے بارے میں کچھ جانکاری بھی نہیں ہے

آڑیہ چوک جی سر جی جی بھیا جی جی بتائیے اچھا میں نمبر لکھ رہا ہوں جی جی جی آپ بولیے گا نائن سیون جی جی نائن سیون تھری ٹو تھری ٹو سکس فور ہاں سکس فور سیون ٹو نائن ون جی جی جی جی بہت بہت بہت بہت بہت شکریہ بھیا جی اچھا اس سے بات ہو جائے گی یہ کر دے گا آدھار کارڈ میرا سدھار کر دے کر دے گا نا کہاں پہ ہے یہ آریہ چوک پہ جی بہت سکریہ بھیا بہت شکریہ بتانے کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم